आठ लाख पचास हजार पाँच सौ छब्बीस दो लाख निन्यानवे हजार सात सौ सतहत्तर पचास हजार चार सौ चौरासी तीन लाख दो सौ पचास पाँच लाख सत्तानबे हजार दो सौ सत्तासी